हम जे छै देवघर जाय छी देवघर जायके लिअ हमरा जे छै पहिने एतयसँ हम गाड़ीसँ से जाय छी अहाँकऽ अपना सुपौल सुपौल जाय छी सुपौलमे एतयसँ पहिने ऑटो पकड़िके जाय छी सुपौल सुपौलमे जाय छी सुपौलमे गेलाके बाद हम ट्रेन पकड़ैत छी ट्रेन पकड़िके हम सुल्तानगंजमे सहरसा उतरै छी सहरसासँ उतरिकऽ हम जाय छी सुल्तानगंजमे ट्रेन पकड़िके सुल्तानगंज जाय छी सुल्तानगंजमे जल बोझय छी जल बोझिके हम जे छै केओ पैदलो जाय छै आ केओ जे छै अहाँकऽसे गाड़ियोंसँ जैत छै तऽ हम पैदल जाय छी पैदल जाय छी तऽ हमरा चारि पाँच दिन लागि जाइए जाइएमऽ चारि दिना लागि जाइए अगर डाक बम जाय छै तऽ अहाँकऽ दू दिनमे डाकबम पहुँचैत छै चौबीस घंटामऽ